बा अक्टबर नैरोजा नैजिथाम जिबा नभेम्बर नैरोजा नैजिसे जि जानुवारी नैरोजा नैजिनै स्नि फ्रेबुवारि नैरोजा नैजि नैजिबा जुन नैरोजा जिगु